हाँ मैं कला प्रदर्शनी में गई हूँ वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की कला प्रदर्शनियाँ देखने को मिलती हैं जिससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिलता है और इसके बारे में पता चलता है कि कला का कितना अच्छा महत्व है और एक्सपो में मैं अभी तक कहीं नहीं गई हूँ पर यदि मुझे एक्सपो में जाने का मौका मिले तो मैं अवश्य वहाँ जाना चाहूँगी